دلی کا باقی ریاستوں اور ممالک سے رشتہ وقت کے ساتھ مضبوط ہوا ہے اب نقل و حمل ٹیکنالوجی اور تجارت نے سب کو قریب کر دیا ہے اور مختلف علاقوں کے درمیان رابطے اور تعاون بڑھ گئے ہیں